मैंने अपने दोस्त के जन्मदिन पर उपहार के फॉर्म में एक कविता लिखी थी जो बोहेमियन एक नोवोदियन यात्रा के नाम से थी दूसरा एक मैंने लेटर भी लिखा था जो की डियर कॉमरेड के नाम से था और उसे उसने बहुत पसंद किया और उसको उसका प्रिंट लेकर उसे फ्रेम किया और अपने पास अपनी घर की दीवारों पर उसे लगा लिया और उसने बहुत बहुत थैंक यू बोला बाद में कि यार मतलब आई लव्ड इट सो इस तरह उसे बहुत अच्छी लगी